बच्चा जे कहै छै जे हम हेलब पोखरिमे हम नहायब करब तऽ बच्चाके सिखाबै छियै से दाइ गै दुनू हाथ आगाँ मारही आओर पाछाँसँ पयर फेकही हेलही तहन सिखबिही खेलबिही नेहेबही पोखरिमे तकर बाद लोक नहि ओना भेल तऽ लोकके हेलनाइमे खेललक धुपलक सभटा सभचीज पोखरिमे नहेलक सोनेलक तहन जाकऽ लोक अपन दुनू पयर हाथ आगाँ फेकलक आओर पाछाँ पयर फेकलक तकर बाद जाकऽ ओ सिखलक हेललक जे हाँ एनाही सीखै छै एनाही कयल जाइ छै तहन नहाइ छै पोखरिमे जे लोक कतौ नहि डुबल नहि कतौ हेलल कतौसँ लोक चलि आयल हेलकऽ डुबिकऽ पोखरि पार भए कऽ सभटा सभचीज कयलक तहन जाकऽ देखलक सुनलक कोनो पोखरिमे केहनो पोखरिमे हेल जाउ हेलकऽ चलि आउ एनाही सिखै छै खेलै छै देखे कऽ माँ बापके जेना देखलक हेललक